आं बे जिउआव अनलायनायखौनो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन होन्नानै सान्नानै लायो सानो मानो होन्नानै बुङोब्ला अनलायनायनि गेजेरजोंसो मानसिया गोबां गोरोबलायनानै थांनानै थानो हायो जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेराव जुदि अनलायनाय सोमजिब्लानो जोङो गोरोबलायनानै थांनानै थानो हायो मानो होनोब्ला जोंनाव अनलायनाय गैया बारा जों गुबुन जायगायावबो थांनानै थानो हाया रावजोंबो गोरोबनानै थानो हाया अनलायनाय नै हेफाजाब होलायनाय बेनि गेजेरजोंसो जोङो थांनानै थानो हायो अनलायनाय गैयाबा मानसिया गोबां अलखदाव जायो गोबां हिंसा सोमजियो जायनि जाहोनाव जों गोबां मालाबा मालाबा गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैनानै फैयो बेनिखायनो आङो अनलायनायखौनो बयनिख्रुयबो बेसेन गोसासिन होन्नानै अनलायनानै गोरोबनानै थानायखौनो आं बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन होन्नानै सान्नानै लायो